भनसाघरमे अभीके अभीके जमानामे तऽ अधिकांश लोक गैस छै लकड़ीके साधन छै ओकरामे टोकना लगै छै हुँ दुइगो टोकना होइ छै भात चावलके कड़ाही होइ छै सबजीके लिए हुँ कड़ाही होइ छै सबजीके लिए घरके ईसब बेबस्था छिकै लोटा भेलै छिप्पा भेलै तावा भेलै बेलना भेलै चकला भेलै हुँ तऽ चकला भेलै आओर आओरो एहिमे तऽ नहि विशेष जरूरी छै दुइगो टोकना लगै छै एगो भातके एगो दालिके सबजी बनबैके लिए कड़ाही होइ छै रोटी बनबैके लिए बेलना होइ छै चकला होइ छै तावा होइ छै हँ आओर पानी रखैके लिए बाल्टी होइ छै पिएके लिए लोटा पानी पिएके लिए लोटा होइ छै गिलास होइ छै खाइके लिए कटोरी छिप्पा होइ छै आओर एकरामे तऽ विशेष नहि लागै छै आओर विशेष खातिर तऽ बड़का आदमीके लिए तऽ बहुत बात छै